हिन्दी च मिगी शुरू तो गै बड़ी दिलचस्पी ही जदूं चौथी पंजमीं क्लास च हा ते मिगी हिन्दी च बड़ा ज्यादा इंट्रस्ट आन लगी पेआ बड़ी ज्यादा दिलचस्पी आन लगी पेई जेह्ड़े बी टीचर पढ़ांदे हे ओह् कुछ इस तरह् दा पढ़ांदे हे कि मिगा लगदा हा कि में हिन्दी च इ'न्ना ज्यादा अग्गैं इ'न्ना ज्यादा अग्गैं जां कि हिंदी च कुछ बड्डा करां छेमीं क्लास च पुज्जा ते छेमीं क्लास च अपने गै जेह्ड़े पिंडा दा इक स्कूल हा ग्रांऽ दा स्कूल हा रेइयां रेइयां स्कूल जंदा रेहा ते उत्थें दे जेह्ड़े टीचर हे ओह् मिगी इ'न्ना शैल लगदे दे हे पढ़ांदै बी लगदा हा कि काश कल गी बड्डे होइयै इं'दे आंह्गर लेखा गै पढ़ां इं'दे आंह्गर लेखा इ'न्ना ज्यादा हिन्दी च इ'न्ना अच्छा करां कम्म ते इयां करदे करदे गै हिन्दी च मेरी बड़ी ज्यादा दिलचस्पी बधदी गेई बधदी गेई बधदी गेई दिलचस्पी इ'न्नी ज्यादा बधी कि में दसमीं पास करने दे बाद बी एह् दिलचस्पी इ'यां गै बनी रेही बाह्रमीं कीती बाह्रमीं दे बाद बी ए कीती ग्रैजुएशन कीती ग्रैजुएशन दे बाद फ्ही होर ज्यादा दिलचस्पी होई ते हिन्दी च गै अग्गैं में पीजी कीती फिर पी जी दे बाद पी ऐच डी बी एह्दे च हिन्दी च गै कीती ते इस तरह् दिक्खेआ जा ते मेरा शुरू तों गै बिशे हा जेह्ड़ा ओह् हिन्दी च गै हा हिन्दी बिशा मिगी सारें कोला पसंद हा सारें कोला ज्यादा अच्छा लगदा हा सारें कोला ज्यादा मीं लगदा हा कि हिन्दी जेह्ड़ा इक ऐसा बिशे ऐ जेह्दे च में किश बड्डा करी सकनां ऐसा कम्म करी सकनां कि समाज गी कुछ देई सकां क्योंकि समाज दे अगर कुछ देना होऐ ते मिगी लगदा ऐ कि अगर ऐजुकेशन च कुछ करदा ऐ कोई शिक्षा दे क्षेत्र च कुछ करदे ओ तुस ते ओह् समाज दी सारें कोली बड्डा जोगदान ऐ ते अज्ज इन्ने साल्लें बाद हून में अगर हिन्दी च गै बच्चें गी जिसलै पढ़ाना ऐ ते मिगी लगदा ऐ ओह् जेह्ड़ी बचपन दी मेरी खाहिश ही मेरी जेह्ड़ा अन्दरूनी जेह्की खाहिश ही ओह् अज्ज पूरी होई गेई कि में अज्ज हिन्दी च गै केह् करां ना कि बच्चें गी पढ़ा न हिन्दी च गै अग्गैं बधा करना ऐं में बी बधा दा ऐं बच्चें दी बी अग्गैं बधा दा ऐं ते बच्चें दी हमेशा इ'यै सखाना ऐं कि दिक्खो शुरू तों गै अपना कोई ना कोई उदेश्य जेह्ड़ा ओह् रक्खना चाहिदा क्योंकि उद्देश जदूं असें कोई शुरू तों गै बनाइयै चलने आं ते ओह् उद्देश पूरा ताइयें होंदा ऐ कि ओह्दे आस्तै मेह्नत लगातार कीती जा ते फेवरट सब्जैक्ट दी गल्ल ऐ फेवरट स्कूल दी गल्ल ऐ ते ओह् फेवरट सब्जैक्ट मेरा की ऐ कि एह् शुरू दा गै मिगी इ'यां लगदा हा कि हिन्दी जेह्ड़ा मेरा अपना बिशे ऐ कुछ बड़ा ज्यादा एह्दे कन्नै लगाव होई गेआ जेह्ड़े स्कूल दे मेरे टीचर हे मैडम हे इक ओह् मैडम इ'न्ना अच्छे तरीके कन्नै समझांदे हे इन्ना अच्छे तरीके कन्नै पढ़ांदे हे कि उ'नेंगी दिक्खियै मिगी लगदा हा कि हिन्दी बड़ा गै दिलचस्प जां बड़ा गै अच्छा बिशे ऐ मेरे आस्तै क्योंकि हिन्दी च गै मै चांह्दा हा कि अग्गै किश होऐ ते हिन्दी च बड़ी कुछ में करना चांह्दा हा ओह् दिक्खी दिक्खियै दिलचस्पी बनी एह्दा कोई खास कारण कोई पुच्छेआ जा ते खास कारण नी ऐ कि हां भाई इ'यै बिशे कैल्ली ऐ बिशे तुं'दा कारण फेवरट बनने दा जां इंट्रस्ट बनने दा दिलचस्पी आक्खी लैओ किश बी आक्खी लैओ ते ओह् दिलचस्पी बल्लें बल्लें बधदी ऐ इकदम कोई आक्खी देऐ कि हां भाई मिगी एह्दे च दिलचस्पी ऐ ते ओह् बी गल्ल नी बनदी एह्दा आखेआ जा कि एह्दा एह् कारण ऐ ते एह् बी गल्ल नेईं बनदी ऐ क्योंकि कारण जेह्ड़ा ऐ ओह् बल्लें बल्लें बनदा ऐ ते कारण बल्लें बल्लें बनने दा इयै हा कि में अगर पंज क्लासां अपनियां पेह्लें जेह्ड़ा ग्रांऽ दे स्कूल च पढ़ियां फिर अगलियां पंज क्लासां ओह्दे बाद पंज छे किलो मीटर दूर जाइयै अपने ग्रांऽ दे पढ़ेआ ते इस दस साल दे दौरान जां दस क्लासां जेह्ड़ियां में पढ़ियां दस्सें क्लासें च कुछ जेह्ड़े तुं'दे शिक्षक होंदे न जेह्ड़े टीचर होंदे न ओह् ऐसे मिलदे न कि जेह्ड़े तुं'दे सब्जैक्ट दे प्रति जां बिशे दे प्रति तुं'दा केह् करदे न ओह् जगांदे न इंट्रस्ट ओह् जगांदे न कि भाई इं'दे च किन्नी दिलचस्पी ऐ इ'नेंगी किन्ना एह् एह्दे एह्दे च डुब्बी सकदे न ते इस कारण में दिक्खेआ कि बल्लें बल्लें डेवल्प होंदे एह्दा कोई कारण में आक्खां ते खास सिद्धा सिद्धा पुच्छेआ जा के कारण सब्जैक्ट खास होने दा जां फेवरट होने दा कारण ओह् नी ऐ कारण कोई खास नी ऐ बस इयै कि टीचरें गी दिखदे होई जेह्ड़े मेरे स्कूली शिक्षक हे उ'नेंगी दिखदे दिखदे फिर ओह्दे बाद जिन्ने बी दसमीं दे बाद में हायर सकैंडरी गेआ सांबै हायर सकैंडरी जाने दे बाद मिगी लग्गेआ कि बौह्त ज्यादा टीचर मिले जियां जियां टीचर मिलदे गे ओह् बिशे दे प्रति होर मेरी जेह्ड़ी दिलचस्पी ऐ ओह् बधदी गेई बल्लें बल्लें लग्गेआ कि हून में एह्दे च होर ज्यादा मतलब बधां दा इक सब्जैक्ट च अग्गैं बाकी अगर दिक्खेआ जा ते सारे सारे बिशे जेह्ड़े हे ओह् अंग्रेजी च पढ़ाए जंदे हे ते की के अंग्रेजी मेरी अपनी भाशा बी नेईं ही अंग्रेजी च इ'न्नी ज्यादा दिलचस्पी नेईं ही समझ नेईं ही औंदी कुछ ते इस कारण उं'दे च मेरी ज्यादा मेरी दिसचस्पी कदें जगी नी हालांकि बिच्च बिच्च दिक्खेआ जा ते कुछ ना कुछ दिलचस्पी जगी लेकिन लगातार नी कुछ दौर ऐसा आया इक स्कूल दा इक टैम ऐसा आया जेह्दे च मिगी लग्गेआ कि हां एह् ओह् बी बनी सकदी सब्जैक्ट लेकिन ज्यादा जेह्ड़ी दिलचस्पी ऐ ओह् हिन्दी बिशे च गै बनी रेही अगर दिक्खेआ जा कोई हैप्पी मैमरी ते कोई ज्यादा अच्छे च मिगी याद आंदा ऐ कि स्कूल टैम च बड़े सारे दोस्त हे इक दोस्त हा जेह्दा नांऽ गै ऐसा हा कि मिगी कदें ओह् भुल्लदा नी ऐ मेरे ग्रांऽ दे ग्रांऽ दे लाग्गे दा गै ऐ कोई दो चार किलो मीटर दा ते उसी आखदे हे मरिंडा मरिंडा मरिंडा सोडा आंदा हा ओह्दे बाद च पता चलेआ अदूं ते सोडे दा बी पता नी होंदा हा छोटे छोटे ऐ हे ते छोटे होंदे सोडे पीने दी कुत्थूं औकात होंदी ही दो रपेऽ खर्चने आस्तै बी नी होंदे हे ते फिर मरिंडा सोडा पीना ते दूर दी गल्ल ऐ ते लेकिन दिखदे गै हे ते उस दोस्त दी मिगी याद आंदी ऐ कि ओह् मरिंडा मरिंडा इक दोस्त हा ओह् दोस्त बाद च ते बड़ा दोस्त बनेआ लेकिन शुरू तों ओह् बड़े दाड़े शाड़े मारदा हा सारें उप्पर अपना रोह्ब झाड़ना ते यादाशी केह् ऐ मैमरी केह् ऐ कि इक बारी जा दे हे असें पैदल गै घरै गी स्कूल तां पैदल चले कोई पंज छे किलो मीटर पैदल चलदे हे गड्डियां बी होंदियां हालांके लेकिन गड्डी बिच्च घट्ट जंदे हे पैदल ज्यादा जंदे हे अस क्योंकि ओह् लाग्गे दा हा गै साढ़े ते इक किलो मीटर बाद में बी चली जंदा हा कन्नै इक किलो मीटर में कल्ला चलदा हा बोकी ओह्दे कन्नै ते होएआ के कि रस्ते च लग्गे जान लगे जान लगे ते बिच्च थोह्ड़ा जेहा जंगल आया ते जंगलै च जंगल च जंदे जंदे उ'न्नै केह् कीता कि इक बूह्टे पर चढ़ियै बोलदा कि ओह् खाने ना ढल्लन खाने न महां भाई ढल्लन खाने न मेरे कोला उप्पर चढ़ोना नी ऐ इ'यां कर के तूं गै चढ़ ते जियां ओह् ओह् उप्पर चढ़ेआ ते ओह्दा पैर फिसलेआ ते दड़ब्ब कीते थल्लै पेआ जमीन उप्पर जेल्लै पेआ ते मेरा हास्सा निकली गेआ खतरनाक तरीके दा ते ओह्दे पैरा दी ओह् आई गेई मोच आई गेई मोच आई गेई ते ओह् सारा दोश मिगी देन लगा कि तूं आपें नी चढ़ेआ में चढ़ेआ ते ओह्दे बाद च केह् होएआ कि उन्नै मेरै कन्नै दोस्ती जेह्ड़ा ओह् तोड़ी दित्ती उ'न्नै आक्खेआ अज्ज दे बाद में नी जाना तेरे कन्नै ते एह् मैमरी मिगी अज्ज बी बड़ी याद आंदी ऐ क्योंकि ओह् मेरा खास दोस्त हा एह्दे अलावा मैमरियां ते होर बी बड़ियां ज्यादा न छोटियां छोटियां मैमरियां न लेकिन सारें कोला खास मैमरी मेरी इ'यै ऐ बड़ी स्कूल टैम दी स्कूल दे बाद दी अगर होर दिक्खेआ जा ते होर ते बड़ी ज्यादा हैन सांबे स्कूल दियां होर कुछ याद करां ते हून इन्ना टैम बी बीती गेदा ऐ इ'न्ना टैम बीतने दे बाद मैमरियां कुछ ई याद रैंह्दियां न इन्नी ज्यादियां इन्नी ज्यादा हून उमर दे फासले च बड़ी ज्यादा मैमरियां आंदियां केह् केह् याद रक्खेआ जा लेकिन जेह्ड़ा किश बी होऐ सब्जैक्ट जां बिशे दी गल्ल कीती जा ते बिशे जेह्ड़ा हिन्दी ऐ ओह् सारें कोला मेरा फेवरट सब्जैक्ट ऐ दिलचस्प ऐ अज्ज बी एह्दे च गै दिलचस्पी बनी रेह्दी ऐ मेरी